अठ अगस्त ॿ हज़ार चारि वीह फरवरी ॿ हज़ार ॿ चार जून ॿ हज़ार सत नवम्बर ॿ हज़ार छह हिकु जनवरी ॿ हज़ार चौवीह